ہیلو السلام علیکم جی جی خیریت الحمد اللہ میں بھی خیریت سے ہوں مجھے آپ کے ریسٹورینٹ سے کچھ منگوانا تھا یہ سہیل ہوٹل ہے نا جی جی میں آپ کی پرانی کسٹمر ہوں پر میں نے کئی دفعہ یہاں سے کچھ منگوایا تھا کہ لانے میں بہت دیر کرتے ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ صحیح ٹائم یا صحیح ایڈریس پر لائیں گے کیونکہ دو تین بار آپ لوگوں نے غلط ایڈریس پر لے کر گیا تھا جی جی میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں پر پھر بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے آپ کیسا کیسا کریں گے میرا کھانا یا کچھ منگائی تو کیسا لا کے دیں گے آپ مجھے جی جی جی اچھی بات ہے ہاں آپ کوشش کریئے کہ جو آدمی کو آپ میرے کھانا بھیج رہے ہے وہ صحیح ایڈریس پر لا کر دیجیے کیونکہ کئی بار آپ غلط ایڈریس پر بھیجتے ہیں اچھی بات ہے جی جی ہاں اچھی اچھی بات ہے ہاں میں یقین کر لوں گی آپ اچھی اچھے سے اچھا سے کھانا بنا کر بھیجیے اور صحیح ایڈریس پر اور صحیح ٹائم پر بھیجیے ذرا امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات سے سہمت رہیں گے جی چلیے جی دوبارہ ضرور جی جی ہاں میں ضرور کروں گی آپ کو دوبارہ فون جی جی ہاں چلیے اللہ حافظ